हमारे आस पास कई बैंकों की शाखाओं की ए टी एम पूरे नगर में लगे हुए हैं जिससे हम किसी भी समय बिना किसी परेशानी के ए टी एम कार्ड के द्वारा किसी भी बैंक के ए टी एम से अपने खाते से पैसे का लेन देन आसानी पूर्वक कर सकते हैं सभी बैंको के ए टी एम में साफ सफाई और ए सी सारे कैमराज लगे हुए हैं जिससे सुरक्षा भी बनी रहती हैं किसी प्रकार के कोई दुर्घटना होने के सम्भावना नहीं रहती है सदा बाहर ए टी एम के बाहर आपकी सहायता के लिए एक सुरक्षा गार्ड या या एक बैंक के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति होता हैं जो चौबीसों घंटे वहाँ पर आप के सहायता के लिए उपलब्ध होता है आपको कभी भी बैंक में अगर ए टी एम पर जाते हैं बैंक ए टी एम पर जाने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो तो आप बैंक प्रतिनिधि या सुरक्षा गार्ड से आप सहयता प्राप्त कर सकते हैं इसके ही साथ ही साथ बैंकों के ए टी एम होने के कारण आप किसी भी प्रकार का लेन देन करने के लिए हमें बैंक की शाखा तक जाने का कोई भी नहीं होता हैं और हम आसानी से किसी भी समय अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगदी की परेशानी से नहीं होते हैं परेशान और इस के द्वारा बहुत ही अच्छा और किसी भी समय हम अपनी मनपसंद की चीज़ें ले सकते हैं खाना खा सकते बाहर जा सकते हैं कपड़े खरीद सकते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलबा सकते हैं और किसी भी समय हम अपने खाते का लेन देन बिना बैंक की शाखा में जाए आसानी से कर सकते हैं